भारत में भोजन बहुत प्रकार के व्यंजन होते हैं कुछ लोकप्रिय व्यंजन भी हैं मसाले हैं जो दैनिक जीवन में हम यूस करते हैं और उपयोग लाने से हमारे खाने का जायका और बढ़ जाता है भोजन में कुछ इस प्रकार के लोकप्रिय व्यंजन है दाल बाटी चूरमा है इटली है डोसा है उप्पा उत्पम है और भी जैसे बहुत सारे व्यंजन है चावल बिरयानी हैं उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे मसाले हैं जो उनको कूट कर पीस कर खाने को अंदर डाला जाता है वो खाने को अच्छी सुगंध भी प्राप्त प्रदान करते हैं और खाने को अच्छा जायका बढ़ाते हैं